हां मेरा इक भ्रा ऐ साढ़े बिच सिमिलर केह् चीज ऐ इक नेही हून सिमिलर ते कक्ख बी नेईं ऐ बाकी डिफरैंट जेह्ड़ियां हैन ओह् बड़ियां न जि'यां पढ़ाई बिच में ठीक आं उसी पढ़ने दा मन निं करदा में बड़ी जैदा पतली आं ओह् बड़ा जैदा मुट्टा ऐ ते सिमिलैरिटी में निं आखी सकदी किश है हां हैल्पफुल ओह् बी है हैल्पफुल में बी आं इस टाइप दी जेह्ड़ी सिमिलैरिटी ऐ ओह् ऐ बाकी इमोशनल बड़ा जैदा ओह् बी है ते इमोशनल में बी आं ते इ'यै जेह्ड़ियां हैन किश मिगी लगदा सिमिलैरिटियां न साढ़े बिच बाकी ते में सनाई गै छोड़ेआ साढ़े च डिफ्रैंट केह् केह् ऐ इयो चीज ऐ